ہلو سویگی ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے اچھا جی تو بہت دھیان سے سنیے گا مجھے چکن روسٹڈ بریانی بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس کا کیا چارجز آ سکتا ہے ویسے کہ ہاں ایک کلو کا کیا چارز رہتا ہے اچھا اچھا اچھا اور اس کا ڈلیوری چارج کتنا رہتا ہے اچھا ایک کام کریے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ ڈش تو آپ اس کو درج کر لیجیے میں بتا رہا ہوں میرا نام محمد فراز ایڈریس چمکنی جی نوٹ کر لیجیے گا میں ویٹ کر رہا ہوں جلد سے جلد بھیجوا دیجیے گا